जब हम बैंक में जाते हैं वहाँ बहुत से लोगों को हिन्दी के हिन्दी के अक्षर जो हैं वो वर्णमाला जो है वो समझ में नहीं आती है जैसे अट्ठाईस हो गया उनतालीस हो गया उनहत्तर हो गया ये सब समझ में नहीं आता है तो इसके लिए हम को इंग्लिश का प्रयोग करना पड़ रहा है बोलना पड़ता है सिक्स्टी नाइन फोट्टी नाइन नाइन्टीन नाइन्टी इस तरह बोलना पड़ता है तब उनकी समझ में आता है आज कल के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो उनको हिन्दी भाषा जल्दी नहीं आती है इस लिए उनको सब समझा के इंग्लिश में बोल के फिर हिन्दी में उसका रूपांतर करना पड़ता है